देखियौ हमरा अरके हमरा तऽ पेन्टिंग बनेनाइ बहुत पसन्द अछि जे मिथिलामे तऽ पहिलेयौसँ नामी अछि आओर मिथिलाके मधुबनीमे पेन्टिंग आओर हमरा मूर्ति बनेनाइ बहुते पसन्द अछि जे हमरा बचपन सँ शौक छलै कि हम छोट छोट मूर्ति बनाके ओइपर पेन्टिंग करलहुँ आओर अपन पेन्टिंग कऽके मूर्तिके अपन घरमे सजाके रखलहुँ आओर इएह सब हमर शौक छलै बचपनसँ आओर हम इसभ चाहय छी कि देवाल देवाल अरपर पेन्टिंग आओर बनेनाइ हमरा जादा पसन्द अछि जे कि अभियो मिथिलामे जो मिथिलाके नामी अछि आओर मधुबनी जिलामे एकदम प्रसिद्ध अछि मिथिला पेन्टिंग जे हमरा मूर्ति बनेनाइ पसन्द अछि मूर्तिपर पेन्टिंग केनाइ बहुत पसन्द अछि देवाल अरपर पेन्टिंग बनेनाइ पसन्द अछि आओर अनेक प्रकारके कार्य केनाइ हमरा पसन्द अछि आओर बहुत तरीकाके के आओर हम अपन घरके मूर्तिके बहुत नीकसँ सजाबय छी आओर अपन घरके देवाल अरके बहुते नीकसँ सजाबय छी जे हमरा अरके पेन्टिंगमे मूर्ति सजेबाक लेल हमरा अरके नीक लागइए आओर बहुत तरहके एहन तकनीक करय छी जे देवालके सजाबय छी फोटोके सजाबय छी और बहुत तरहके देवाल अरके सजाके हमर पेन्टिंग बनाबय छी बहुत नीक तरहसँ हमर पेन्टिंग बनाके मूर्तिके सजाके अपन घरमे राखय छी एकदम छोट छोट मूर्तिके नीक नीकसँ पेन्टिंग कऽके घरमे राखय छी आओर बहुत नीक तरहसँ अपन सजाके राखय छी आओर देवाल अरपर बहुते नीकसँ पेन्टिंग बनाबय छी